जी जी मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप या हमको घूमा सकते हैं पर

सर पाँच बजे से हम फ़्री हैं आप पाँच बजे से मतलब कहीं भी घुमा सकते हो हमको सुबह से

अच्छा सर और सर आखिरी लास्ट मतलब कब क्लोज़ होते हैं सारे पॉइन्ट अपने अच्छा अच्छा सर जी अच्छा अच्छा

अच्छा ये हर हर एक पॉइन्ट पर कितना टाइम लग जाएगा अपन को घूमने में हाँ थोड़ा बहुत चलना भी पड़ेगा अपन को अच्छा तो आप ही बताइए अच्छा तो सर आप बताइए अच्छी सी होटल कोई सी

अच्छा अच्छा क्या वहाँ चलते हैं अपन और मुझे ये जानना था कि अपने जैसे अपन को जिप्सी करवाएँगे तो कितने तक की पड़ेगी

अच्छा अच्छा कोई नाइट का प्रोग्राम भी हो सकता है क्या यहाँ

अच्छा अच्छा अच्छा तो अच्छा ये पूरा जो अपन घूमने का रहेगा उसका मतलब कितना खर्च आ जाएगा कितने का हाँ अच्छा बत्तीस सौ रुपये तो कितने दिन में ओर कितने दिन में घूम लेंगे सारे पॉइन्ट हम अच्छा दो दिन अच्छा आपके यहाँ कोई बेस्ट और अच्छी होटल बताइए जहाँ हम रुक सकते हैं हाँ जी हाँ सर देखते हैं हम जैसे जैसे ही जल्दी हो जाएगा हम आके आपको कॉल लगा देंगे एक दो दिन तो रूम की प्रॉब्लम तो नि होती ना कि रूम कब बुक हो जाएँ या मिले न हाँ ठीक है आप भेज़ दीजिएगा हाँ वेलकम